पड़ोसियो सभ कऽ जाइ कऽ बता देलो एना कऽ गाछ लगबू माटि कोरू पहिले मकइ माटि कोरू पानि दियौ खाद्य पानि दियौ तखन गाछ लगबू गाछ लगेलासँ फूलक गाछी लगेबै आम इमलीके गाछ इमली आम लीची ई सभ कटहल ई सभके गाछ लगेबै तखन ने नीक हैत एकर दूटा फलो फुलके ई सभ काज होइ छै फल छियै फूल गाछी लगबू अमरूद गाछी लगबू सभ महल्ला टोलामे भी जाए कऽ बताए देलौ कनि लगैलक लगाबै लए बता देलौ जे नहि जानलक बाले बच्चा कऽ बतेलहुँ एना लगाबी ओना करी माटि कोरइ छै माटि कोरिके लगबै छै कोनो डिब्बामे कोनो बाल्टीमे जे भाँगल फुटल बाल्टी रहै छै डिब्बा रहै छै ओकरो सभमे लगा देलहुँ ओ सभमे बाल बच्चा कऽ कहलहुँ माटि दए कऽ लगाबही सुन्दर लागतौ छत पर सजाएल जाइ छै छतो पर लगा देलहुँ हमरा सभकऽ तऽ निचाँ बाड़ी झाड़ी छै नहि छते पर फूल गमला सभमे माटि डब्बा डिब्बीमे कए कऽ माटि दए कऽ फूल तूल लगा देलहुँ लगा दए छियै ओहिसँ सोभा सुन्दर लागैए नीक लागैए देखैमे फूलो दूटा खिल जाइए पूजा पाठमे काम आबि जाइए लीची तिचि कऽ गाछो ओ सभ तऽ छै नहि जगह लोकके बतेलहुँ जकरा बाड़ी झाड़ी छै गाँव घरमे बतेलहुँ एना एना लगाबू माटि कोरिके लगाबू कोदारिसँ माटि कोरु पैघ गाछमे तऽ कुदालसँ माटि कोरल जाइ छै छोट गाछमे फूलक गाछ सभमे तऽ माटि खुर्पियोसँ कोरि काइर कऽ लगा देलहुँ झींगा झिङ्गी तनि मनि इम्हर उम्हर लगै देलहुँ बाड़ी झाड़ीमे सभक लोककेँ बतेलहुँ जे जानै छी जेतबाटा लोककेँ बत बताबै छी करै छी अपनोसँ इएह सभ